हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा अचो अचो अचो तव्हां तव्हां कहिड़े तव्हां तव्हां रोल लाइ कहिड़े रोल लाइ आया आहियो जी जी ठीकु है ठीकु है ऐं का अॻिते कॾहिं नंढपिणु में कोई कयो हुओ तव्हां कोई रोल

अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु है त तव्हां हाणे माना अगरि मां तव्हांखे मां सम्झो हिकिड़ो रोल ॾियांव तव्हांखे सम्झो हिकु माउ जो रोल ॾियांव थी त तव्हां उनजो ऑडिशन ॾियो भई तां माउ जे रोल में सम्झो तव्हां पंहिंजे ॿार सां पंहिंजे पुट सां ॻाल्हायो था त तहां हुन जे बारे में थोरो मूंखे करे ॾेखारियो मां तव्हांजो हाव भाव पई ॾिसणु चाहियां ऐं ॿियो तव्हांजो ॻाल्हाइण बि मूंखे ॾिसणो आहे जी

जी सम्झो भई मां तव्हांखे अगरि अहिड़ो सिचुएशन ॾियां भई सम्झां हा जीअं तव्हांखे सम्झो माउ जे ई रोल में तव्हांखे अहिड़ो करिणो आहे सम्झ हाणे तव्हांजो पुटु आहे ऐं सम्झो तव्हांखे किते ॿाहिरि वञणो आहे सम्झो तीर्थ यात्रा ते वञे थी त तव्हां उन जे लाइ तहां कीअं करे सघंदव तहां मूंखे उहो करे ॾेखारियो जी जी

जय झूलेलाल जय